ٹیکنالوجی اس دور کی ضرورت بن گئی ہے اور ملازمت ہو یا ایجوکیشن ہو تعلیم ہو یا سکچھا ہو یا جو کالج ہوں جو ٹیکنالوجی کی ڈگری دیتی ہیں یا جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل جس کالج سے اس میں ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ گئی ہے ٹیکنالوجی کے بغیر آدمی ابھی ادھورا ہے وقت کے ساتھ لوگوں کو بدلنا چاہیے ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہر چیز ٹیکنالوجی سے ہی لوگ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی آن لائن کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آن لائن سارا چیز ہو رہا ہے اب یہاں بیٹھے ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں تو اس ممکن نہیں تھا لوگ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم اتنی دور رہ کے بھی یہ سب چیز دیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح بینکنگ ہے بینکنگ کا نظام اتنا اچھا ہے کہ لوگ سکنڈوں میں منٹوں میں بیٹھے بیٹھے اپنے سارے پیسے پیسے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں ادھر سے منگا لیتے ہیں نہیں تو لوگوں کو اسی کام کے لیے گھنٹوں بینک میں لائن لگنا پڑتا تھا اس کے بعد جا کے ان کا پیسہ جمع ہوتا تھا اس کا نکاسی ہوتا تھا اب اتنا آسان کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے بینکنگ کے نظام کو کہ لوگ بڑی آسانی سے کیا کہتے ہیں اپنے پیسے کو نکال لیتے ہیں کوئی چیز کا پرچیز کرنا ہوتا ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ پرچیز کر لیتے ہیں